موبائل فونس اور ٹی وی کے آنے سے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ آج کے بچوں کو بالکل ذہنی طور سے ایک دم خراب کر کے رکھ دیا ہے ذہن کے اندر گندگی بھر دی گئی ہے اور جیسے کہ اب کوئی بچہ روتا ہے تو اس کے ہاتھ میں فون پکڑا دیتے ہیں اور اس سے کان آنکھوں پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے آنکھ کی روشنیاں خراب ہوتی ہے آج آج آج کل جتنے چشمے والے اکثر و بیشتر سب اسی مشکلات کا سب اسی کی اسی کے مرض ہے سب اسی میں یہ بیمار ہوا کرتے ہیں اور موبائل ٹی وی اور ان سے فائدے بھی ہیں لیکن اس سے نقصان زیادہ ہیں بچوں کی ذہنی ذہنی طور سے بالکل خراب کر کے رکھ دیا ہے بچے ایک دم خراب ہوتے جا رہے ہیں پانچ پانچ سال کے بچے چار چال کے چار سال کے بچے دس سال کے بچوں کے ہاتھ میں آج کل فون ہیں اور وہ لوگ بہت انسٹا آئی ڈی بنا لیتے ہیں انسٹا پہ گندی گندی چیزیں دیکھا کرتے ہیں اور بچے بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں اس کی وجہ سے اور بہت زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کرتا کرنا پڑتا ہے پھر گھر والوں کو افسوس ہوتا ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے بچوں کو ہم لوگ دور رکھیں موبائل سے